मूंखे सियारे जे मौसम में यात्रा करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे छाकाणि त थधि जे मौसम में तव्हां काथे बि वञो हिकु त जॻहि जो घुमण जो मज़ो थींदो आहे थधि लॻंदी आहे उहो ऐं जेको घुमण जी जेका एक्साइटमेंट थींदी आहे उहा अलॻि ई आहे ख़ासि कर पहाड़ी इलाइक़नि में जिते बर्फबारी थींदी आहे उते वञी करे बर्फबारी ॾिसण जो मज़ो ई ॿियो आहे तव्हां खे ॿी दुनिया में वठी वेंदो आहे तव्हां खे ॿियो किथे वञण जी ज़रूरत ई न आहे एतिरो सुठो लॻंदो आहे सियारे जे मौसम में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे किथे बि वञों हिक त तव्हां जा कपिड़ा गंदा न थींदा आहिनि तव्हां खे पसीनो न ईंदो आहे तव्हां खे घुमण में मज़ो ईंदो एक्साइटमेंट रहंदी जोश रहंदो सियारे जे मौसम में घुमण जा घणेई फ़ाइदा बि थींदा आहिनि ऐं घणेई नुकसान बि थींदा आहिनि हीअ त माण्हूअ जो पंहिंजे मथां आहे की उहो किथे कीअं कंहिं कंहिं छा सुठो लॻे थो छा थो वणे कहिड़े मौसम में अचणु वञणु सुठो लॻंदो आहे बाक़ी मुंहिंजो त पसंदीदा मौसम सियारो आहे